मां जॾहिं नंढी हुअमि मतलब की अरिड़हं साल जी हुयमि तॾहिं असां साहेड़ियुनि सां वेंदा हुवासीं तॾहिं मां तरणु सिखी हुयसि ऐं मूंखे तरणु हिकु राकेश भाई करे नालो हुन मूंखे सेखारियो हुयो